आं माब्लाबाबो हाथ'रखि उल्खा एबा गोबां उल्खाफोर गोग्लैनाय नुफेराखै आरो आं जेबो बेनि सोमोन्दै आं जेबो मिथियाबो आङो बेखौ बुंनोबो रोङा मानोना उल्खाफा मोन्दांथिया आंनाव बेनि फारसे जेबो गैया मोन्दांथि गैया आरो आङो बेजों लोगोसे जेबो बुंनोबो हाया माने आं बेखौ माब्लाबाबो गनायनो हाया आरो बुंनोबो हाया हाथ'रखि उल्खाफाखौ आङो मोन्दांफेरनोबो हायाखै आरो बुंफेरनोबो रोंनाय नङा

आरो आं बिदि लोगोबो मोनफेराखैबो जायाखैबो आरो आं बे हाथ'रखि उल्फाखाखौ गोबां उल्खाफोर गोग्लैनाय समावबो आङो बेखौ नुफेरनोबो मोनाखै आरो आं जेबो मोन्दाङाखैबो आरो आं उल्खाफानिफ्राय जेबो मोन्दांनानै आं जेबो बिफेरनाय जायाखै आरो आङो जेबो मोन्दांथिबो मोन्दांनायबो गैया